हम एक बाइकर हैं और मुझे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जैसे अगर हम बाइक चलाकर कहीं आ जा रहे हैं तो मेरा एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा है चाहे वो अचानक से अगर से हम बाइक चला रहे हैं तो अचानक से कोई जानवर कुत्ता बिल्ली या फिर कोई मनुष्य या फिर बच्चा आदि आ जाता है तो अच्छा तो हमारा दिमाग और ब्रेक काम करना थोड़ा बंद हो जाता है जिसके कारण जिसके कारण क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के चांस हो जाता है वैसे ही हम मुझे के लिए सबसे बड़ी बात करेंगे तो इसको निपटने के लिए हम सोचेंगे कम से कम बाइक चलाएँ और हेलमेट पहनकर लगाएँ चलाएँ बाइक और अगर सब कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरुर पहन लें और यातायात की बात करते हैं तो हमारे देश यानी भारत में यातायात की बहुत अच्छी सुविधा है डाक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यातायात की सुविधाओं को बहुत अच्छी तरह से बनाई है बट हमारे जो गाँव हैं वहाँ पर इतनी अच्छी यातायात की सुविधाएँ नहीं हैं क्यूंकि जो शहर वगैरह है

और जो कि गाँव में मोड़ मोड़ पर सिग्नल नहीं है जिसके कारण कि हम लोग तेज बाइक चलाते हैं और एक्सीडेंट होने के चांस बन बनते रहते हैं और बात करते हैं हम शहर की शहर में डबल लाइन रोड है और गाँव में सिंगल रोड है जिससे रोड एक्सीडेंट की सम्भावना बहुत ज़्यादा है और बात करें सड़क की जो शहर की सड़कें हैं वह तो हाई वे हैं वो एक नंबर की सड़कें हैं वहाँ पर वहाँ पर जो सड़के हैं उबड़ खाबड़ नहीं हैं प्लेन हैं और हमारे गाँव की जो सड़के हैं किच्ची मिट्टी के हैं या फिर इटें की हैं जिसके कारण हम लोगों को बाइक चलाने में बहुत ही समस्या आती कहीं अगर से जाना है तो टाइम लग जाता है ठीक है जिसके कारण और जो सड़के तंग करती हैं बहुत ऐसा जरुरी है की ये सड़के तंग भी करेंगी अगर आपके अगर से आपके गाँव में ऐसी ही सड़के हैं तो तंग भी करेंगी और अगर से आप बाइक चला रहे हैं अगर कोई जंगली जानवर आ गया सामने तो उस टाइम हम क्या करेंगे न तो उस टाइम सबसे ज़रूरी बात है की कोई जानवर आ रहा है तो सोचेंगे उस दिन थोड़ा ब्रेक मार लेते और ब्रेक मारने मारने से क्या होता है जानवर मेरे पास भी आ सकते सोचिए कि अगर से कोई जानवर आ रहा है तो उसे बगले से इस स्लो मोसन से बाइक निकालकर चले जाएँ ऐसे हमको सावधानी बरतनी चाहिए और बरतना भी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हमारा और हमारा परिवार दोनों सुरक्षित रहते हैं और ये ये हम कोशिश करें की कोई जो सूचना है सभी को अधिक से अधिक मात्रा में सबको हम जानकारी दें क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि एक तो जनसंख्या जो हमारे देश की एक्सीडेंट की वह कम हो जाएगी या बाइकर्स के द्वारा जो एक्सीडेंट की चांस है हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है इसके कारण मौत हो रही है ठीक है इसके लिए इसको रोकना चाहिए हम पूरी तरह से यही कोशिश करते हैं की इसको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा में रोक सकें